بہار میں کاروباری صوبہ خط کے شناخت اور سماجی ترقی میں ایسے بہت ساری چیز ہے جس میں مدد ہوتی ہے ایسے بہت سارے ٹیکنالوجی سسٹم ہیں بہت سارے ریلیجیس بلیفس اینڈ کلچرل سپورٹ ہے جس کے ذریعے یہ مدد حاصل کی جاتی ہے بہار میں کاروباری صوبے نئی ٹیکنالوزی اور کاروباری ماڈنس کے ذریعے خط میں ترقی لاتا ہے یہ نظام کو بہتر بنا بناتا ہے اور روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے ہر ایک بے روزگار اس کے ذریعے روزی پراپت کر سکتے ہیں اور مقامی مذہبی و ثقافتی عقائد کو فروغ دیتا ہے جس سے سماجی ہم آہنگی اور شفاقتی ترقی کو تقویید ملتی ہے ایسے بہت ساری چیز ہے جس میں کاروباری صوبہ خط کی شفاغتیں اور سماجی ترقی میں اس چیز کو مدد ملتی ہے سپورٹ ملتی ہے جسٹ لائک نیو ٹیکنالوجیز سپر سسٹمس سپورٹس سسٹمس ریلیجیئس بلیفس کلچرل سپورٹ وغیرہ وغیرہ